शाळेन जायती चित्रकला आमी शिकला ल्हानपणा पासून ते आतां मेरेन खूब चित्रकला शिकला तितून सीनरी काडप आसताल्यो ल्हानपणा पसून ती एकूत ट्राइऐंगगल मागीर मदी दर्या आनी एक घर एक झाड हळू हळू ती आनीक आनीक बरी जायत गेली तेच्या भायरुय आनीक कितें काडपाक कळपाक लागले एक ल्हानशें वाझूत जावं उल्टो ट्राइऐंगगल काडलो तितून एक फूल काडले ते वाझ जाले पूण ते अशें काडल्यार ते वाझ सारके जायना हे आमकां एक टीचरीन सांगले तो खूब उल्टो ट्राऐंगगल जायना ताका तो जमनीर उरता तसो सपाट जावपाक जाय तो जालो मागीर फ्रुटांचे बैस्किट ते ड्रॉइंग काडले म्हणटकूत कलरींग करताना मजात येता कारण जशें जशें शेडिंग दिता कलर करता तेन्ना ते आख्खे विणलेल्या बशेन ते बैस्किट दिसता फ्रुटांक वेगळीत शाइन दिवक मेळटा ती चकचकीत कशीं दिसतात फ्रुटांचे जाले व्हडली जाता जाता थ्री डी ड्रॉइंग शिकयतात एक म लांब रस्तो वयता सायडिल्ल्यान झाडां वयता लाइटीचे खांबे ते उब्बे वयता आनी एका मद्दी पॉइन्टाक सोंपता तशें खूब तरेची ड्रॉइंगा आसतात आतां ड्रॉइंगाक घेवन स्टोरी जाता सगळ्यांनी एक एक ड्रॉइंग काडली ती ड्रॉइंग कम्बाइन करून एक स्टोरी तयार करतात ती स्टोरी मागीर कशीय जाव ती ताका एक अ अ अर्थ लावचो आसता